हिंदुस्तान में न्याणीअ खे साईकलि ऐं लैपटोपु ॾियणु जाम सुठो आहे छो त ईंदड़ वक़्त में न्याणियूं पंहिंजे पेर ते बीहंदियूं ऐं पैसा कमाईंदियूं पैसा कमाईंदियूं तॾहिं पंहिंजो घरु हलाईंदियूं हिनखां पोइ न्याणियुनि जे ऐं मर्दनि जे विच में काई बि डिफरेंस न रहंदो ऐं उनखां पोइ न्याणियूं जेकियूं हिंदुस्तान जूं ईंदड़ वक़्तु आहे हुन में पंहिंजो तैलीम पाण ही ॾिसंदियूं ऐं साईकलि हलाए करे अॻियां वधंदियूं छो कि त